दादा तव्हां असांखे क्रिकेट जे बारे में कुझु ॿुधायो किर्केट भारत देश में ॾाढो प्रसिद्ध खेल आहे किर्केट में अलॻि अलॻि फॉर्मैट सां अलॻि अलॻि मैचियूं थींदियूं आहिनि जीअं त ट्वंटी ट्वंटी आहे वन डे आहे टेस्ट मैच आहिनि मना हर फॉर्मैट में अलॻि आई पी ऐल थींदो आहे वीह वीह ऑवरनि जो आई पी ऐल में अठ टीमूं खेॾंदियूं आहिनि उहे पंहिंजे पंहिंजे शहरनि जे नाले सां हूंदियूं आहिनि टीमूं जीअं त चेन्नई सुपर किंग गुजरात गार्डिअन्स किंग्स इलैवन पंजाब बैंगलौर अहिड़े नालनि सां अठ टीमूं खेॾंदियूं आहिनि हिन में अलॻि अलॻि खिलाड़ी हूंदा आहिनि हिन में कुझु खिलाड़ी विदेशी बि हूंदा आहिनि हर टीम में चारि चारि खिलाड़ी लॻभॻि विदेशी हूंदा आहिनि ॿियो त हिकिड़ो टैस्ट मैच थींदो आहे उहो पंजनि ॾींहंनि ताईं हलंदो आहे हुन पंजनि ॾींहंनि में हिकु हिकु टीम ॿ ॿ बारियूं खेॾंदी आहे अगरि उन ॿिनि बारीउनि में बि उहा टीम ना आउट थी थिए त हुने मैच खे ड्रॉ में बि गणंदा आहिनि ऐं अगरि जे जीअं टीम ब बई बारियूं मिलाए वधीक स्कोर करे थी वञे त हुने टीम खे विजेता घोषित कंदा आहिनि हिकु ॾींहं में लॻभॻि नवे ऑवर खे खेॾंदा आहिनि हुन में अगरि मौसम ख़राब आहे या काई तकनीकी खराबीअ थी थी वञे त ओवर घटि बि खेॾंदा आहिनि माना पूरो ॾींहं खेॾण में पोइ अगरि तक़लीफ़ अचे थी थो हुनखे थोरो टाइमिंग घटि बि करे सघंदा आहिनि बाक़ी त ॿियो जीअं वनडे क्रिकेट थींदो आहे हुन में अलॻि अलॻि टूर्नामैंट थींदा आहिनि हिकु वर्ल्डकप थींदो आहे हुन में ॾह देश भाग खणंदा आहिनि वर्ल्डकप में पहिरीं लीग मैच हलंदा आहिनि पोइ सैमी फाइनल राउंड हलंदो आहे हुनखां पोइ फाइनल राउंड हलंदो आहे हींअर ई तव्हांजे दर में भारत में वर्ल्डकप थियो हुयो हुन में फाइनल में भारत ऐं ऑस्ट्रेलिया जी टीमूं पहुती हुयूं हुन में भारत खे हार मिली ऐं ऑस्टेलिया टीम विजय थी हुई ॿियो त जीअं ट्वंटी ट्वंटी जो वर्ल्डकप थींदो आहे उहो धोनीअ जी कप्तानीअ में भारत ट्वंटी ट्वंटी जो वर्ल्डकप बि जीते चुको आहे हीअं त ॿ टे चकर भारत हारजो बि आहे ट्वंटी ट्वंटी वर्ल्डकप में आई पी ऐल में बॉम्बे मुंबई इंडियन्स पं चारि खां पंज दफ़ा विजय थी चुको आहे ॿियो त चेन्नई टीम बि चङी दफ़ा विजय थी आहे ऐं ॿियो हिकु दफ़ो राज्सथान रॉयल्स बि जीते चुको आहे हाणे ताजे दर में ट्वंटी ट्वंटी जो वर्ल्डकप अचणु वारो आहे उन में बि अठ देश भाग खणंदा ऐं भारत में टीम में चङा ई प्रसिद्ध खिलाड़ी आहिनि सचिन तैंदुलकर सैंचुरीनि जो वॾो रिकॉर्ड ठाहे वियो आहे सचिन तैंदुलकर सौ सैंचिरियूं मारियूं आहिनि वनडे ऐं टैस्ट मिलाए करे जीअं त हाणे ताजे दर में जेको वर्तमान में खेॾी रहियो आहे विराट कोहली उहो बि ॾाढो प्रसिद्ध खिलाड़ी आहे विराट कोहलियूं जूं बि पंजाहु सैंचुरियूं पूरियूं थी चुकियूं आहिनि टेस्ट ऐं वनडे में मिलाए करे ऐं अञा बि खेॾी रहियो आहे उहो ॾाढो सुठे नमूने खेॾी रहियो आहे अॻियां हली करे उहो बि अञा सुहिणा रिकॉर्ड ठाहींदो विराट कोहलीअ सां गॾु गॾु ॿियो असांजो भारत देश जो हिकु रोहित शर्मा उहो बि ॾाढो बढ़िया सुठो खिलाड़ी आहे रोहित शर्मा सां गॾु हाणे नवां ॿ चारि खिलाड़ी ॿिया बि आया आहिनि शुभमन गिल आहे श्रेयस अय्यर आहे के ऐल राहुल आहे इहे बि ॾाढो सुठो परफॉर्मेंस ॾेई रहिया आहिनि पंहिंजे गेम में पंहिंजे पंहिंजे नमूने सुठो खेॾी रहिया आहिनि हम बॉलर में बि भारत देश जा सुठा सुठा खिलाड़ी नालो करे चुका आहिनि अनिल कुंबले आहे जवागल श्रीनाथा कपिल देव आहे सुनील गावस्कर आहे इहे मना क्रिकेट में ॾाढो सुठो नालो करे चुका आहिनि सौरव गांगुली राहुल द्रविड वी वी ऐस लक्ष्मण इहे बि चङे नमूने खेॾिया आहिनि ऐं सुठो नालो कयो अथनि हाणे बि क्रिकेट में सुठा सुठा खिलाड़ी आहिनि नवां खिलाड़ी बि ईन अईंदा रहंदा आहिनि संजू सैमसंग आहे ॿिया ॿ टे खिलाड़ी नवां आया अचण वारा आहिनि हाणे जीअं त साउथ अफ्रिका में इंडिया जो टैस्ट मैच हली रहियो आहे टैस्ट में पहिरें टैस्ट में भारत खे हार मिली आहे अञा बि श्रंखला चालू आहे अहिड़ा इलाही खिलाड़ी प्रसिद्ध थी चुका आहिनि हाणे बॉलरनि में हिन टाइम मोहम्मद शमी सुठो परफॉर्मैंस ॾेई रहियो आहे वर्ल्डकप में मोहम्मद शमीअ ॾाढो बढ़िया पंहिंजो प्रदर्शन कयो मोहम्मद शमीअ सां गॾु गॾु शिराज बॉलर हुयो उहो बि सुठो परफॉर्मैंस करे वियो ॿिया बि ॿ टे बॉलर सुठो करे विया हार्दिक पांडिया आहे गुजरात गार्डिअन्स टीम जो कप्तान रही चुको आहे उहो हाणे मुंबई इंडियन्स जो कप्तान आहे हार्दिक पांडया बि पंहिंजे खेल में ॾाढो सुहिणो प्रदर्शन करे रहियो आहे ॾींहों ॾींहं हुनजे खेल में निखार ईंदो थो वञे पियो जीअं तव्हां गुजरात जा ॿिया बि ॿ टे प्रसिद्ध खिलाड़ी रही चुका आहिनि अजय जड़ेजा आहे रविंद्र जड़ेजा उहा अञा बि मैचनि में पंहिंजो सुठो परफॉर्मैंस ॾेई रहियो आहे रविंद्र जड़ेजा बि बि प्रदर्शन ॾाढो बढ़िया रहियो आहे वर्ल्डकप में बि हुनजे ॾाढा सुठा सुठा पारियूं खेॾियूं अथईं ॿियो त आहे इलाही खिलाड़ी आहिनि जेके पंहिंजो मैच किर्केट में ॾाढो सुठो योगदानु ॾेई चुका आहिनि किर्केट मैच माना भारत में ॾाढो प्रचलित गेम आहे हिने में सुठा सुठा माण्हू हुन खेल में पंहिंजो रुची खणंदा आहिनि